पाणीअ जी त हर शइ में ज़रूरत पवंदी आहे सुबुह खां उथंदे ई कुलो करिणो आहे दातुनि करणा आहिनि वरी सुबुह चांहि पीअणी आहे त हुन में बि पाणी विझिणो आहे सनानु करिणो आहे त हुन में बि पाणी खपे ई खपे रोटी ठाहियूं त हुन में बि पाणी खपे त पाणी त हर जॻह ज़रूरत आहे ई आहे आहे ऐं चवंदा आहिनि जेतिरो वधीक खां वधीक पाणी पीअंदो ओतिरो ई तव्हांजे शरीर जे लाइ फ़ाइइदेमंद अथव सुबुह खां वठी करे राति ताईं जेतिरो बि पाणी साॻे जरूरत पवंदी पवंदी आहे